ابھی میں نے سیوئگی پر ایک کھانے کا آڈر دیا کچھ جس میں چکن تندوری اور چکن فرائیڈ رائس اور نان کلی تھی آڈر تو مجھے حاصل ہو گیا لیکن مجھے رسید کی ضرورت تھی میں موبائل اپلیکیشن میں سیوئگی ڈاٹ کام اوپن کیا اور ڈاؤن لوڈ میں جا کر کے اپنی تاریخ پر اور اپنا آڈر ٹریک آرڈر نمبر ڈالنے کے بعد مجھے رسید حاصل ہوئی